ہمارے سماج میں بہت سارے تہمات کے بارے میں لوگ اعتقاد رکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے بہت ساری بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں مثلآٓ بہت سارے لوگ نیمبو اور ہری مرچ گاڑیوں کے اندر لگاتے ہیں تا کہ وہ حادثات کے شکار ہونے سے بچے رہیں اسی طرح بہت سارے لوگ مزاروں پر چادریں اس وجہ سے چڑھاتے ہیں تا کہ وہ مصیبتوں پریشانیوں سے بچے رہیں اور بہت سارے لوگ اس اعتقاد کے ساتھ چڑھاتے ہیں کہ خدا انہیں اولاد سے نوازے اور ان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں